हैल्लो हां जी मैं तुं'दी दुकान उप्पर आई ही साबुन लेइयै गेई ही तुसैं मिगी ओवर डेट साबुन देऊड़ेआ पूरी लर्जी लर्जी होई ऐ औंदी ऐ ना और केह् मैं लेई आवां तुं'दे कोल पूरे एक्सपाइर होए दा ओ ते आह्नियै असें देऊड़ेआ लर्जी होई पूरी पागल समझा असें बेवकूफ समझा असें किन्ना साबुन हा पचुन्जा रपे दा साबुन हा ऐवें साबुन ते केह् करना पचुन्जा रपे बी केह् करने ऐ जेह्ड़ी लर्जी होई ते ओह् ओ कु'नै ठीक करनी ऐ हु'न अच्छा पैह्ले तुस ऐ दिक्खो हां पैह्ले दिक्खो हां मैं ते स्हेई दिक्खी ऐ ओह्दे उप्पर डेट पूरा एक्सपाइर होए दा ऐ तुस बी चैक करो हां पैह्ले ऐवें बेवकूफ बनांदे होंदे लोकें केह् सोच्चा तुस कोई अनपढ़ लोक न ओह् ते चल अस थोह्ड़े पढ़े लिखे आं असें ई पता चली आ जेह्ड़े नेईं पढ़े लिखे दे होन ते फ्ही ठीक ऐ कोई गल्ल नी ठीक ऐ आने ठीक ऐ फ्ही मैं औने ठीक ऐ हु'ने औनी ऐ मैं साबुन लेइयै औनी ऐ ठीक ऐ फिर ठीक ऐ कोई गल्ल नी ठीक ऐ